یو پی ایس سی جیسے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبا کی مدد کرنے میں نیوز میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ حالات حاضرہ اور متعلقہ معلومات کا ایک جامع ذریعہ فراہم کرتا ہے جو ان مسابقاتی امتحانات کے لیے لازمی ہے اخبارات نیوز ویبسائٹس اور ٹی وی خبروں کے ساتھ مشغول ہو کر طلبا عالمی اور قومی واقعات حکومتی پالیسیوں اور سماجی و اقتصادی پیش رفت کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں یہ علم الگ الگ مضامین کے بارے میں ان کی سمجھ کو بڑھاتا ہے اور تنقیدی سوچ کی مہارت کو فروغ دیتا ہے مزید بر آں نیوز میڈیا زبان کی مہارت اور مضمون لکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس طرح نیوز میڈیا کے ذریعے اپڈیٹ رہنے سے نہ صرف طلبا کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ یو پی ایس سی جیسے امتحانات سے پیدا ہونے والے متحرک اور الگ الگ چیلنجوں سے نپٹمے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں